मधुबनी के उल्लेखनीय स्थल के बारे मे जॅं हम गप करी तऽ नवटोल के दुर्गा मंदिर अछि जतय दुर्गा पूजा सब बेर होइत छै आ हमरा जखन हम हमरा पता चलल चमेनिया डाबर के कहानी तऽ हमरा ओ अपन दिस बेसी आकर्षित केलथि की कोनो जे अति पिछड़ा वर्ग के समाज के अति पिछड़ा वर्ग के एकटा स्त्री छलीह जकर हाथ मे पाइ देल गेलनि राजदरबार द्वारा तऽ ओ बुझलथि की ओ पाइ के या ओ सम्पत्ति के हमर लग कोनो काज नहि तऽ ओ एकटा पोखरि खुनबा देलथि जेकरा हमसब आइ चमेनिया डाबर के नाम से जनैत छी तऽ तहिया समय मे जे अति पिछड़ा वर्ग छलय ताहू मे एतेक विवेकशीलता रहै कि ओहि से समाज के कल्याण हुए इसब चीज हमरा सबके सीखबा के चाही मधुबनी मे दर्शनीय स्थल आर अछि जेनाकि राजनगर के किला आ अखुनका फिलहाल मे जे उद्घाटन भेल छलय मिथिला हाट के सेहो बड नीक अछि तऽ जायल जा सकैया ई सब चीजसब लेल खुजल अछि